حالیہ برسوں میں جن صنعت نے پوری دنیا کے اندر کافی ترقی کی ہے اور جن کاروبار کو دنیا میں اس وقت کافی ترقی مل رہی ہے بہت زیادہ وہ کاروبار آگے بڑھ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں جو لوگ اس صنعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور خوب فائدے حاصل کرتے ہوئے دولت کما رہے ہیں ان تمام کاروباروں میں اور صنعت میں کھانے کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے یہ ایسی صنعت ہے جس نے پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچا رکھی ہے ہر جگہ کھانے کا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مختلف یونوسٹیوں میں کھانے کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے جس کو طلبہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اساتذہ بہت شوق سے پڑھاتے ہیں کیوںکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ موجودہ وقت کاروبار کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ترقی کا ہے اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چوک چوراہوں پر شہروں میں گلی گلی میں ہر جگہ کھانے کی ہوٹل دستیاب ہے آپ آسانی سے جگہ کھانا حاصل کر سکتے ہیں